हैलो असांखे लोनावला वञणो आहे उन नंढीअ गाॾी खपे या वॾी गाॾी खपे नंढीअ गाॾीअ जो रेट घणो आहे पोइ वॾी गाॾीअ जो भाड़ो घणो आहे उनजो असांखे लिखी मोकिलियो वॾीअ गाॾीअ जा छह हज़ार था चओ ऐं नंढी गाॾीअ जा चारि हज़ार था चओ पोइ एॾो ॿिनि हज़ारनि जो फ़र्क़ु ॿ माण्हूं वधीक अचनि माना ॿ हज़ार त वधीक फ़र्क़ु थो लॻे हिन करे महिरबानी करे रेट बराबरि ॿुधायो ऐं असांखे वॾी गाॾी खपे त वॾी गाॾी बुक कंदासी ऐं नंढी गाॾी खपे त नंढी गाॾीअ जा तईं असांजी पकु कान्हे चारि ॼणा था हलूं या छह ॼणा था हलूं पर असांखे रेट फिक्स ॿुधाए मोकिलियो